अगर बात किया जाए टेक्नोलोजी की तो टेक्नोलोजी आज से ठीक दस साल पीछे बहुत पीछे थी और अभी के दौर में देखा जाए तो टेक्नोलोजी जो है सबसे आगे चल रही है और बात किया जाए भारत देश में सो भारत देश में सबसे आगे निकलना है अपना देश तो टेक्नोलोजी का भी पहले इससे पहले आज से दस वर्ष पहले किसी काम के लिए कहीं पर जाते थे तो दो से तीन घंटे तीन से चार घंटे का भी समय लग जाता था और आज कल बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी काम कर लिया जाता है और इससे अच्छी सुविधा क्या चाहिए इस देश के सभी अच्छे नागरिकों को इसका लाभ मिला है टेक्नोलोजी का तो यह बहुत अच्छे काम हुए हैं हम लोगों के लिए इस देश में तो टेक्नोलोजी हर हर जगह ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है इसको अच्छे से देखा जाए अच्छे से काम किया जाए तो सभी के लिए अच्छी है यह टेक्नोलोजी के बारे में अभी जो हमारे गाँव में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं अभी भी उन लोगों को अगर हम लोग जाते हैं समझाने के लिए तो बोलते हैं जैसे यही से बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं पहले हम लोग यहाँ से वहाँ करते थे यहाँ से पैसे देने के लिए जाते थे वहाँ पर तो भी नहीं हो पा रहे थे और अभी के दौर में देखा जाए तो अभी पता चलता है कि यहीं से भेज देते हैं सारे पैसे चले आते हैं कहीं पर यह सब हमारे गाँव के बूढ़े बोलते हैं अरे वाह यह तो बहुत अच्छे काम हुआ अब इससे अच्छा और काम क्या होना चाहिए और विज्ञान हमारे विज्ञानिकों जो हैं अभी देखिए इसी में जहाँ हमारे वहाँ पर चंद्रमा पर अपना नासा भेज स भेजे हैं जो भी वहाँ पर सफलतापूर्वक पहुँच गए हैं और इससे अच्छा और क्या होना चाहिए इस देश में भी सबसे आगे टेक्नोलोजी विज्ञान सबसे आगे चल रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा और होना चाहिए जोकि हमारी टेक्नोलोजी कर रही है

अभी हर जगह कहीं पर फॉर्म भरना हो या पैसे भेजना हो किसी तरह का भी कोई समय पर पहले काम नहीं हो पा रहा था और यहाँ पर अभी कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं से अपना ओनलाइन कर देते हैं या कहीं पर व्हाट्सअप कर देते हैं या सारी चीज़ बता देते हैं कि भाई यहाँ से मेरा काम नहीं हो पा रहा है फोन पर भी लिखकर भेज देते हैं तो तुरंत वहाँ से जवाब आता है और काम हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैठे बैठे सारी यहाँ से जो भी जानकारी चाहिए वह तुरंत मिल जाती है हम लोग और इससे अच्छी सुविधा और क्या चाहिए और और बात किया जाए विज्ञान विज्ञान भी इस हर देश में सबसे आगे चल रहा है सब तरह से